हँ रेसिपीके ठीक ठीक पालन करैत छिऐ जेनाकि जे एक तरीका होइत छै खाना बनबैके ओना बनबै छिऐ जेना अहाँकेँ मतलब जेना हम जाए रहल छिऐ पनीर ही बनबै लेल कि पनीरके सब्जी बनाना छै हमरा तऽ पहिले पनीरके लेना छै लएके ओकरा बाद ओकरा हम जेना अलग करैत छिऐ कि हम पनीरके फ्राइ करि दए छिऐ जेना ओकरा मसाला दही वगैरह सब मिलाएके ओकर बाद ओकरा हल्का आँच पर फ्राइ करिके ओकर बाद तब मसाला सब डालीके तब ओकरा बनबै छिऐ तऽ ओ एक अलग होइत छै जेना मोस्टली सब केओ पनीरके दही वगैरह मिलाएके सब केओ फ्राइ नहि करैत छै ओकरा तलै नहि छै लेकिन हमे जे छिऐ ओकरा तलीके हल्का हल्का भूरा होए तक ओकरा तली दए छिऐ ओकर बाद ओकरा सब मसाला सब जे पड़ैत छै ओ सब डालिके तब ओकरा हमे बनबै छिऐ मसालामे दए कऽ फेर पनीरके तब बनबै छिऐ तऽ ओ एक अलग छै हमरा लेल